जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलिए कोन कोन सरकारी एप अछि जकर अहाँ उपयोग करै छी तऽ हाँ हम बहुत अनेक सरकारी एप यूज करै छिए हमरा तऽ एहि फोनोमे इन्सटॉल छै अनेको जेनाकि डी जी लॉकर उमङ्ग आइ आर टी सी सी जकरासँ ट्रेनके टिकट बुक होइ छै आओर कवच जकर मोबाइल एप्लीकेशन छै आब आइ आर सी टी एपमे की होइ छै जेनाकि हम टिकट बुक करलिए ट्रेनके आब हम स्टेशन जेतिए वहाँके भाड़ा लगतिए जाइ जाबैमे आबैमे हमरा पैसा खर्च होइतए फेर वहाँ जाकऽ लाइन लागू ओतेक देर तक टिकट काउन्टरपर तब जाकरके हमरा टिकट भेटत अइ यहाँ तऽ आइ आर सी टी एपमे हमरा घरे बैठल बैठल मिल जाइ छै ओहो फिफ्टी परसेन्ट ऑफमे आब डीजी लॉकर जानू डीजी लॉकरमे जेनाकि हम लॉकडॉनमे टेन्थ पास करलिए तऽ रिजल्ट उस टाइम कॉलेज इसकुल तऽ बन्द छलै तऽ उस टाइम हम डीजी लॉकरसँ अपन रिजल्ट डाउनलोड करलिए फेर उमङ्ग एप छै एकटा बिजली बिल भी पे करै छिए ओकर भी एप छै बिजली बिल पे करैलए हम आब बाहर जेबै घरसँ निकलबै धूप होइ छै बारिश होइ छै अलग अलग तरीकाके बात छै आओर फेर जाबै आबैमे हमरा खरचो लगतै अब घर बैठल बैठल हम करि लेलिए आब ओकरोमे कूपन भेटल कभी बीस परसेन्ट ऑफ कभी दस परसेन्ट ऑफ तऽ एकर नीक यूज करल जाइ छै बहुत सारा ऐसा सरकारी ऐप छै बहुत जैसे कवच कवचमे की होइ छै मोबाइलके सिक्योरिटी बूस्ट कर दै छै जेना कि हमर फोनमे मेलेसियस कोइ एप्लीकेशन डाउनलोड छै हमर डेटा चोरबै छै तऽ ओ कवच एप हमरा बता दै छै की अहाँके मोबाइलमे ई एप जे छै ई अहाँके माइक यूज करै छै ई कैमरा ओपन करै छै तऽ ओ एपसँ हमरा प्राइवेसी मिलै छै बहुत कवच एप बड़ नीक एप छै